हा असांखे लॻे थो की असांजे ॿारनि खे सिंधी भाषा सिखणु ज़रूरी आहे छो की असांखे सिंधी ॻाल्हाइणु अचे थो त ॿारनि खे सिंधी सम्झ बि त पए न जेके पहिरियों वॾा ॻाल्हाईंदा हुया अॼुकल्ह ॿारनि खे सिंधी सम्झ नथी पए सभु हिंदी था ॻाल्हाइनि पर सिंधी भाषा सेखारणु ज़रूरी आहे पंहिंजे ॿारनि खे अॼुकल्ह असांजी पंहिंजी सिंधी मिठी ॿोली केॾी आहे सभई खां वधीक असांजी मिठी ॿोली सिंधी आहे चाहे प्यार जा गीत ॾिसो कुझु बि ॾिसो केॾा प्यारा आहिनि अॼुकल्ह सिंधी बंदि थी वई पाण स्कूल बंदि थी विया आहिनि सभु सिंधी पुराणा किताब हाणे सभु अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी था कनि पर सिंधी भाषा सिखणु ज़रूरी आहे ऐं सिंधी असांजो पंहिंजी पंहिंजी मात्रभाषा आहे असांजी सिंधी त छो न सेखारियूं ॿारनि खे अॼुकल्ह ॿार असांजा पंहिंजे ॿारनि भाइटियुनि भाइटूनि खे बि सिंधी सेखारियो आहे सिंधी ॻाल्हाईंदा त केॾी मिठी ॿोली वणे थी असांखे उहो ॻाल्हाइनि था त छा चयो ऐं सिंधी भाषा अमर ई असांजी पहिरीं छा तव्हां केॾो प्यारी मिठिड़ी ॿोली आहे असांजी सिंधी भाषा त उहो छो न सेखारियूं असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी भाषा माण्हू वधाइणु खपे स्कूल बि मां त चवां थी खुलणु खपनि सिंधीअ में स्कूल खोलाए पाण मां पाण चवां थी सिंधी में स्कूल बि खुलणु खपनि ॿारनि खे सिंधी सेखारणु खपे जय झूलेलाल